खाजनि जी मिठाई सिङरनि जी मिठाई सिङर जी मिठाई गीहर रसगुलो लोलो माजून चौथो सतपुड़ा माहे जी मिठाई नारियल जी मिठाई गजरुनि जो सीरो पटाटनि जो सीरो जलेबियूं मिठो संबोसो गुजिया